आं लानाय मोनसे फटक दङ बे फटकया ओरैबायदि मोनसे जारिमिनारि फटक जाय फट'खौ आं गोसो खाङोब्ला गोसोयाव मोनसे रंजानायबो मोनो आरो सबसे जिउनि जारिमिन लिरजाथाव मोनसे फटक होननानै आं सानो बे फटकखौ जाय फटकजों आङो आंनि जिउनि लोगो बिथांजोजों आङो मोनसे जायगायाव फारथि जानायाव खेबजादोंमोन बे फटकआ आंनियाव दाबो गोसोयाव जाखांफैयो आरो बे दिननिफ्रायनो आङो बिथांजोखौ ओरैबायदि अनसिननाय ओरैबायदि मोजां मोनसिननाय जाखांदोंमोन आरो बै दिनखालिनो आङो बिथांजोखौ आंजों लोगोसे आंनि अराय जिउनि खालामनो थाखाय आं लाबोदोंमोन दा बे फट'खौ नुयोब्ला आङो गोसोयाव ओरैबायदि रंजायो आं मानि सासे जायखौ नांगौ सुबुं बिथांखौ आं मोननाय बायदि मोनो दा बे फटकआनो आंनि गोसोयाव एखनबा समाव आं दुखु जायोब्लाबो आंखौ गोजोन होयो